हेलौ अ फंबाया गारि सालायदों नामा आच्चा अननानै जोंनि न'सिम फैनो हागोन नामा थांनायाथ' मिसनसिम थांनांगौमोन सेन्ट फ्रानसिच जेबियार स्कुलसिम भाराया बेसे लागोन थाय जोंनिफ्राय इस्कुल सिमा नेनायाथ' दसे नेनांगोनलै रेदि रेदि जानो एसे समाय लागोनना आरो फिसा खामानिबो मावनानै दं एसे खम लाजाया होनबा दिसटेन्स आबोथ' खम औ बिदिनो दस थाखा हायोब्लाथ' बिस थाखाखौनो गारोब्ला साबसिन जाबावगौमोनदां मानो होनब्ला बुस्थुवानो एक किल' मिटार ल' सोमोन नालाय न'निफ्राय

दे जागोन दे ओमफ्राय ओरैनो बेसे गोबाव लागोन बायदि सफैनोलाय जोंनिसिम न'खौथ' मिथिखाबायानोना आं दाखालि खेबसे लाबोनाया आं रेदि जाबायानो नै इसे फिसा खामानि मावनांगौ दं नालाय बिखौ मावग्रोदों आरो दा दसे बिदिनो आंनाबो जागोन जासिगोनानो थिन मिनिटसो लागोन नों फैखादोआनो औ औ बारा गोबाव दाखालामसै फैबाय थादो औ औ दे होनबा फैदो हो

दे दे होनबा फैग्रोदो दोननोसै होनबा